हैलो हरदासमल होटल हा मूंखे तव्हां खे ऑर्डरु ॾियणो आहे मूंखे सौ प्लेटुनि जे हिसाब सां घर में फंक्शन आहे उन लाइ रोटी खपे चार सौ रुपिया हिक प्लेट जा न न तव्हां जाम वधीक था चओ तव्हां जे साम्हू वारी होटल वारो त मूंखे घटि रेट में ॾियण लाइ रेडी आहे अगरि तहां मूंखे ॼम्मूं आईस क्रीम इहे सभु आइटम बि गॾु ॾई सघो था प्लेट सां गॾु त मां तव्हां खे ऑर्डरु ॾिया तव्हां मूंखे पंहिंजो रेट ॿुधायो छो त मूंखे साम्हू तव्हां जी होटल जो नालो जामु सुठो आहे मूंखे तव्हां जी शइ जाम वणंदी आहे इन करे मां तव्हां खे ऑर्डरु ॾियणु थी चायांव हा त अगरि तव्हां बुधाए सघो था मूंखे बराबर सां डिस्काऊंट रेट ते ॿुधायो अमाऊंट त मां तव्हां खे हुन हिसाब सां ऑर्डरु ॾियां ठीक आहे तां मूंखे थोड़ी देर में ॿुधायो